मुंहिंजो बि हिकु नंढो भाउ आहे जेको मूंखा टे साल नंढो आहे उन जी ऐं मुंहिंजी पसंदि किथे किथे मिलंदी आहे किथे किथे न बि मिलंदी आहे जीअं उन खे मांस खाइणु पसंदि आहे मूंखे मांस खाइण न पसंदि आहे छोकी मां राधास्वामी आहियां ऐं किथे किथे असांजी पसंदि बि मिलंदी आहे जीअं असां छुटियुनि में गॾु घुमणु फिरण बि वेंदा आहियूं हुन खे नाच ॻाइणु पसंदि आहे मूंखे बि नाच ॻाइणु पसंद आहे उन खे बाइक पसंदि आहे बाइक ते वञणु पसंदि आहे मूंखे कारनि में वञणु पसंदि आहे ऐं असांजे खाधे पीते में बि किथे किथे साॻी पसंदि आहे जीअं उन खे दालि चांवर जाम वणंदा आहिनि मूंखे बि दालि चांवर वणंदा आहिनि असांं हिकड़ी होटल में बि वेंदा आहियूं के किथे उन खे किथे ॿाहिरि वञणु पसंदि आहे मूंखे किथे बि ॿाहिरि वञणु पसंदि न आहे उहो मौज मस्ती इंजॉयमेंट कंदो आहे नाच ॻाइण में ऐं मूंखे शांति माहोल वणंदो आहे